हँ जी जी सीतामढ़ीमे जे विकास भेलै ताहिके लेल अहाँकेँ जानकारी चाही नहि सीतामढ़ीके विकास भेल ई पाँच सालमे विकास भेल सीतामढ़ीके आन सालमे सीतामढ़ीमे जे विकास भेल ताहिकेँ लेल अहाँकेँ किछु रोडो सभ सेहो बनलै गाँवके मन्दिरमे सेहो किछु प्रोग्रेस भेलै बहुत बढ़िआँ ओकरा फन्डिंगो आयल रहे सीतामढ़ी जिलामे जे ओ पुनौराधाम छै ताहिमे बहुत बहुत तरहके विकास भेलै हँ आओर जे हय से एहिठाम जेना रेलवे स्टेशनके नजदीकमे आइ वी जे कहैत छियै ऐ पुल ओल बनैत छै ऊपरसँ हँ सेहो सभकेँ निर्माण भेलऽ आओर तैआरीके प्रोसेसमे लागल अइ आ सीतामढ़ी स्टेशनके रेलवे स्टेशनके सेहो किछु विकास भेलै आओर जे छै से सीतामढ़ी विस्तृत सेहो भेलऽ सीतामढ़ीमे सेहो बहुत तरहकेँ वृद्धि भेलै सीतामढ़ीकेँ जे पहिने छलै जिला लेकिन आब नगर निगम सेहो भऽ गेल अइ एहि नगर निगमके चुनाओ सेहो एहि बेर भेल ई सभसँ विकास भेलऽ हँ नहि पञ्चायत तऽ नहि छै सीतामढ़ी तऽ नगर निगम भऽ गेलै ने नगर निगम पञ्चायतमे पञ्चायतसँ पहिने वार्ड छलैया पहिने वार्ड जे छलै तऽ एखनो तऽ वार्ड छैहे ओहिमे किछु विस्तृत भेलैया भेलै ने जेनाकि आब पेतालिसगो वार्ड भऽ गेलै सीतामढ़ीके पहिने जे वार्ड छलै से छोट छोट छलै आब एकर क्षेत्र बढ़ि गेलै आ बहुत आब लम्बा चौड़ामे नगर निगम भऽ गेलै ताहि लऽ कऽ एकर वार्डमे भी वृद्धि भेलैया आ ओहिके अलावा जे छै से आओर किछु विकासके लेल बहुत तरहे विकास भऽ रहल छै हॉस्पिटलोमे हॉस्पिटलमे सेहो सदर अस्पताल अइ ताहिमे देखलहुँ हँ जे बहुत तरहकेँ जाँच होइया इहो सभ भऽ रहल अइ आ आओर बहुत तरहके ओहिमे ऑपरेशन वगैरहके व्यवस्था अइ बहुत तरहकेँ बात अइ दवाइ तवाइ सेहो भेटैया हूँ ताहि लऽ कऽ ई सभ विकास भेलैया जहिआसँ नगर निगम भेलै विशेष ध्यान छै बुझलियै ने रोडो किछु बनल हँ रोड तोड ई सभ ओकर विकास भेला रोडके विकास भेला चौड़ीकरण भेलै हँ रेलवे स्टेशनसँ जे निकललैया ओ मेन रोड छै जानकी स्थान तक आ ओ अहाँकेँ पुनौरा तक चलि गेलै आ बढ़िआँ ओकर किछु विकास भेलै ओहिमे हूँ